हांव एक बेस्ट चित्रकार अशें म्हणीना एक चित्रां काडपाचो म्हाका शॉक ल्हान आसतनाच्यान खूब आशिल्लो आनी हांव खूब बरीं चित्रां काडटालो आनी म्हाका खूब टिचर्ज जावं म्हजे जे फ्रेंड्स आशिल्ले ते म्हाका खूब एक एकदां इन्स्पायर करताले फुडें सरपाक म्हाका प्रेरणा दिताले की फुडें सर आनी तूं ह्याच क्षेत्रांत खूब बरो आसा तूं खूब बरीं चित्रां काडटा आनी अशे तरेन हांव बरीं चित्रां काडटालो पुणून मागीर सवका सवका हांव व्हडलो जालो तेन्ना मातशीं मातशीं कमी जालीं काडप म्हजीं चित्रां आतां अशें ना की हांव चित्रां काडीच ना टायम मेळटा तेन्ना बरीं चित्रां काडटा हांव खूब बरीं चित्रां काडटां आनी आजून लोकांक हांव चित्रां काडटां तीं खूब आवडटा सगळ्यांच भितर असो अशी कला आसना म्हणून हांव ती एक कला म्हजे भितर जी आसा ती हांव तशीच दवरपाक सोदतां अशेंय ना की हांव त्याच क्षेत्रांत म्हाका फुडें सरपाक जाय अशे तरेन हांव तीं चित्रां प्रोफेशन्ली अशीं काडिना पुणून एक कला कशी एक हॉबी म्हजे भितर जी आसा ती हांव दवरतां केन्ना केन्ना टायम मेळटा तेन्ना हांव चित्रां काडटा हांवें अशे केन्ना प्रेरणा अशी कमी जावंक ना म्हजी फक्त एक म्हाका टायम मेळनाशिल्लो मदीं जेन्ना हांव शिकतालो तेन्ना म्हाका टायम पावनाशिल्लो सो तेन्ना एक कमी काडपाक लागिल्लो हांव तेन्ना एक म्हजी अशी प्रॅक्टीस म्हणटात ती कमी जाल्ली पुणून आतां हांव परतीं केन्ना केन्नाय चित्रां काडटा सो ती म्हजी हॉबी आसा तशीच आजून आनी फुडें हांव ती हॉबी तशीच दवरपाक सोदतां